विनसेन्टिना डिकोस्टा बोल्टो फेर्नांडीस वेलेन्सिया फेर्नांडीस शॉन फेर्नांडीस मिलिंडा फेर्नांडीस विल्यम फेर्नांडीस मारिया डिकोस्टा मानसी गांवकर वॅनीसा आल्मेदा ऑलिव्हया आल्मेदा स्टेला कोस्ता स्नेहला परेरा शेरोन फेर्नांडीस श्रुता विस्वास सम्या शी दिपिका पादुकोन वरून धवन श्रध्दा कपूर श्रध्दा आर्या धिरज धुपर टायगर शोरोफ शायनी शेक लुवेला पेगादो आलिया भट रणबीर कपूर शाहरुख खान काजोल अमिताभ बच्चन दामोदर मोजो विश्वांत राणी डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गोडे वसंत बगवंत सावंत पुर्णान चारी विराट कोहली सचिन तेंडूलकर वर्षा उसगांवकर कतमिना के संजय नार्वेकर रा राजदीप नायक सुचिता नार्वेकर डॉक्टर जायती नायक डॉक्टर कोन्मस फेनांडिस मनोशन फारीकर सुभाश नायक साईश नायक प्राची नार्वेकर आयुशी नार्वेकर चंद्रकला गांवकर सुदनंद गोवेकर दाजी सालकर पेडणेकर धाडकी प्रसाद श्रीगोलकर महाबलेश्वरंडी पलाश सिनाय अग्नी किंतीदास मांडलेकर गुरदार देसाय राधिका देवी सरोज श्रध्दा काकोडकर सुभाष सालगांवकर लता मंगेशकर